हेल' दैआ मानो लेथ्रा दै फैदो दैआथ' गल' गल' लेथ्रा बालि गोजा हाब्रुगोजा ओमफाय बे दैखो मा खामगोन दा फैदो थ' अ सबनियावनो फैदो थ' मोजां खालामबा मोजां खामबा बे साफा दै लाबो साफा खामना लाबो साफा खामनानै हो एखदम लेथ्रा दैखौ लोंनो हायाना मोजां साफा खामना हो जोंबो न अवाटार साफा खामनाय माबानानै मोजां दैखो साफा खामना हर औ मादि लोंगोन बिदि गल'गल' दैखो हाब्रु गोनां दैखो मिनिनो अंखारोहाय

दा जुदि मोजां दै होआब्ला जोंबो अफिसारनाव जनायगोन अफिसाव थांगोन जोंफोरो दा मोजां खामना हर दे दे मोजां हरदो